लोकांची पयली चूक म्हटल्यार बेसीक्स करिनात आनी डायरेक्टली एक स्केच नाजाल्यार पोट्रेट काडपाक वता बेसीक्सान स्टार्ट करपाक जाय बेसीक्सान स्टार्ट करप म्हटल्यार आतां कोणाचें तोंड काडटा तें समज बाॅक्स फेसान आसा जाल्यार बाॅक्स फेसान ट्राय करपाक जाय तो फेस फिचर कसो आसा तो तें रिड करपाक जाय तें रिड केलें उपरांत मागीर तुका सारको स्केच सारको पोट्रेट कोणा मनशाचो काडपाक जाय तें कळटा थोडें हितूंत आमचें कितें जाता दोळ्यांचो शेप वेगवेगळो आसता आमी म्हणटा आल्मंड शेप आसा तुजी दोळ्यां सारकी भरत नाट्यमाच्या डान्सरा भशेन आसा सो तें काडप न्ही एक कठीण टास्क जाता कोणाचें नाक आमी पळयल्यार मातशें लांब कशें आसता थोड्यांचें नाक अशें गरूडा भशेन आसा म्हणटा आमी सो तें बेसीकच्यान स्टार्ट केलें बेसीक्स आमकां कळ्ळी की मागीर तें ड्रो करपाक सारकें जाता आतां दुसरो म्हटल्यार ओठांची शेप आमी खुबशे व्हिडीयोज पळयतात जितूंत ओंठ कशें काडप जाॅ लायन कशी काडप मागीर बाॅडी जी आमची आसता तेचो स्केलेटन कसो ड्रो करप सो तें अवाॅयड करपा खातीर बेसीक्स सो बेसीक्स स्टार्ट करपा खातीर कशेंय करूंक शकता एक स्क्वेर काडलो आनी मागीर परत एक रेक्टेंगल काडलो सो शेप्स करूनूय मेथमेतीकल शेप्स यूज करून ड्रोइंग करप हें खूब इजी जाता आनी आमचे जे लायन स्ट्रोक्स आसतां जे आमी पयलीं लायन स्ट्रोक्स करून पळयतात ते लायन स्ट्रोकस आमचे बरे जावपाक जाय सो लायन स्ट्रोक्स स्रेट जालो तुजो हात मातसो सुद्दां शेक जायना मातसो सुद्दां हालना जाल्यार तो स्केचिंगेक एक बरो उपयोग कसो जाता सो स्केच करपाक तितूंत बरें जाता आतां स्केचिंगेतून न्ही पेन्टिंग सुद्दां आतां करतां रेलेवेन्ट पेन्ट घेवप बऱ्या प्रकारचे पेन्सिल कलर्स घेवन मागीरूच तें ड्रोवींग सारकें जाता सो तें करपा खातीर न्ही पयलीं बेसीक्सच्यान स्टार्ट करप हेंच जर केलें आनी डायरेक्टली जर ड्रोइंग करपाक वचनात दीस वील बी द फस्ट थिंग थेट द पर्सन शुड डू ड्रोइंग करपाक स्टार्ट करच्या पयलीं बेसीक्स पळोवपाक जाय फ्रोम हितूंतल्यान तुमी ड्रोइंग करपाचें जे मिस्टेक्स आसां ते अवाॅयड करपाक शकतले